ابھی چند روز قبل کی بات ہے کہ میں نے ایک شاپ سے پنکھا خریدا شاپ والے نے تو بہت اچھے وعدے دکھائے کہ بھائی یہ آپ کا پنکھا بہت شاندار ہے اور بڑی اچھی کمپنی کا ہے لیکن جب میں نے اس کو اپنے گھر میں لگایا اور کچھ روز وہ صحیح سے چل نہ سکا اور اس کے جو فاسٹنگ تھی اور اسی طریقے سے جو اس کے اندر ہوا دینے کی کیپیسٹی ہونی چاہیے وہ بہت ہی لو کمپنی کی لو کیپیسٹی تھی